जीअं त असां वैशाली नगर अजमेर जा रहवासी आहियूं त असां वैशाली नगर में चौपाटी जो नज़ारो ॾाढो सुंदर ऐं सुहिणो लगंदो आहे चौपाटीअ ते शाम जे टाइम में ॾाढी भीड़ लगंदी आहे काफ़ी माण्हू पंहिंजो वक्तु कढी करे हिते पंहिंजो भ्रमण करण ईंदा आहिनि चौपाटी जे पासे में हीअंर हिकिड़ो सेवन वंडर जे नाले सां हिकिड़ो जो स्थानु ठहियो आहे जंहिमें में दुनिया भर जे स्टेंम दुनिया भर जा जेके मोम्यूमेंटल आहिनि आहे जेके स्मारक आहिनि उन्हनि जी प्रतिरूपी हिते स्थापित कयी वयी आहे ऐं ॾाढो सुंदर ऐं सुठो नज़ारो आहे